ہندوستان کے ڈھائی سو سال انگریزوں نے غلامی کرائی اور امانویے ظلم کو برداشت نہ کی جانے کے لیے اتنے بچے بوڑھے جوان قربانی دی تب کہیں جا جا کر جو ہے آزاد دیش سانس لیے لے رہے ہیں آزاد کو پچھہتر سال ہونے پر انگریزوں بھارت میں نہیں تھے میلوں دور میلوں دور سفر کر کے بھارت آئے تھے یہاں مغل کا راج تھا اگر مغل نہ چاہتے کہ انگریز بھارت دیش میں نہ نہیں رہ سکتے تھے تو مغلوں کی طاقت و قوت اتنی تھی کہ انگریز کو بھگا سکتے تھے لیکن نہ جانے انگریز نے کس طرح سے طاقت اور قوت جمع کیا جو مسلسل اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا رہا طاقت دکھاتا رہا آخر مغل کو بھگا کر جو ہے اپنی حکومت قائم کیا اس لیے وہ انگریز نے اپنے مغل کو اتنا اتنا ہندوستان میں اتنا ورچسو بنایا اتنا ورچسو بنایا کہ ہندوستان کو مغل کو بھگا کر جو ہے اپنا حکومت جمایا جانے کے بعد جب انگریز جو ہے کئی سال تک جو ہے حکومت کرتا رہا لیکن جب ہندوستانیوں کے اپنے دیش میں رہتے ہوئے غلامی بن کر رہنا پڑنا مجبور کر دیا تو پھر ہندوستان کے مسلمان اور ہندو نے سارے مذہب کے لوگ نے قوت اور طاقت لگائی اور لگانے کے بعد ایک مرتبہ جوش میں اٹھے اور کھڑے ہوئے اور سارے انگریزوں کو سے لڑتے رہے لڑتے رہے یہاں تک کہ ہندوستانیوں نے ہندوستان سے انگریزوں کو نکال بھگایا اور ہندوستان میں امن و چین کے سانس لینے کے لیے انگریزوں کو مار بھگایا اس لیے مغل کی حکومت ختم کر دینے کے بعد اس نے اس تاریخ کو مٹانا چاہا کہ ہم ہندوستان میں حکومت کریں گے لیکن یہاں کے ہر مذہب کے لوگ نے یہ چاہا کہ ہمارا دیس ہندوستان ہے ہم جو ہے غلامی نہیں کر سکتے غلامی غلام بن کر نہیں رکھ رہ سکتے اس لیے سارے مسل سارے لوگوں نے ہندوستان کے سارے مذہب کے لوگوں نے اس سے غلامی سے چنے چھڑانے کے لیے انگریز سے لڑے اور پور طاقت و قوت کے ساتھ لڑتے رہے لڑتے رہے آخرکار انگریزوں کو بھگا کر ہندوستان سے بھگا کر سانس لیے اور اب تک جو ہے پچہتر سا پچہتر سال ہونے کے ہونے جا رہے ہیں انگریز اس میں جو ہے کہ ہندوستان اب جو ہے پرسکون سانس میں رہے ہیں اور تحریک آزادی میں اس نے جو لمحہ حصہ لیا وہ قابل فخر لوگ ہیں اس کا نام نواب سراج الدولہ ٹیپو سلطان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ عبد العزیز دہلوی سید احمد شہید مولوی باقر شہید عبدالرشید گنگوہی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی عطاء اللہ خاں بخاری مفتی کفایت اللہ مولانا علی جوہر مولانا شوکت علی